अगर कोई कम्म अगर में कम्म दे बारे बिच सनां ते जैदा इत्थै लोक म जैदातर इत्थै लोक धयाड़ियां लांदे न लकड़ियें दा कम्म करदे न कोई सब्जियें दा कम्म करै दा जैदातर इत्थै लोक धयाड़ियां गै लांदे न मतलब जेह्ड़ा बड़ा गै गरीब ऐ ओह् धयाड़ियां लांदा ऐ केईं केइयें नौकरियां बी हैन लेकिन इत्थै ते मतलब धयाड़ियां गै लांदे न ते जैदातर धयाड़ियां लांदे न ते मिस्त्रियां कम्म करै कोई कोई किसे दा करै दा कोई मिस्त्रियां करै दा ते कोई कोई निक्की निक्कियां दकानां बी खोह्ली दि'यां न केइयें जि'यां बाल कट्टने आह्ली होइयै सब्जी दकान होई फ्रूटै ते सब्जी दकान होई जां भी एह् होई जा फ्रू फ्रूट होई गेआ सब्जी होई चपलियां होई गेइयां इं'दी दकानां पाइदियां एह् निक्का मोट्टा कम्म ऐ जेह्ड़ा ए साढ़ै डोगरी लोक करदे न ते इत्थै जेह्ड़े पढ़े लिखे दे न ते उंदी नौकरियां बी हैन जेह्ड़े गरीब न जां जेह्ड़े नेईं जेह्ड़े स्कूल गेदे हैन नेईं पढ़े दे हैन ओह् बचारे उं'दे कोल कोई नौकरी नेईं ऐ ते ओह् केह् करदे न इयै ध्याड़ी ध्याड़ी लाइयै अपना गजारा करदे न ते और सनांऽ ते इत्थूं दी केइयें रेह्ड़ियां लाई दियां न ध्याड़ियां लाइयै केइयें रेह्ड़ियां लाई दियां रेह्ड़ियां लाइयै कम्म करै दे न ते लेकिन फ्ही बी जेह्ड़े डोगरे न बेशक ध्याड़ियां लांदे न लेकिन जिल्लै बी तुस इ'नें दिक्खो इं'दे मुएं उप्पर चौह्बी घैंटे ए चौह्बी घैंटे हसदे गै रौंह्नदे मतलब केईं लोक होंदे कि रो सिर्फ रो रुढ़ी तुस डोगरे लोकें दिक्खो जिन्नी मर्जी धुप्पै कम्म करै दे होङन चौह्बी मतलब हसदे गै रौह्ङन हसदे हसदे कम्म करदे न ते एह् ऐ मतलब एह् ऐ केइयें इत्थै कम्म करै दे न केइयें रेह्ड़ियां लाई दियां कुलचे रेह्ड़ियां लाई दियां केइयें दकानें पर नान निक्के मुट्टे नान शान ला दे केईं कुलचे रक्खे दे केईं मतलब दकानां पाई दियां निक्की निक्कियां जां फ्ही जनानियां बी पार्लर खोह्ले दे न पार्लर सखांदियां न मतलब आखै कोई कम्म कम्म जो मर्जी आखै ओह् करदियां न साढ़े ते जरुरी निं ऐ कि मर्द गै कम्म करै दा ऐ इत्थै जनानियां बी कम्म करदियां न जनानियां कि अपना हत्थ सिद्धे करदियां न हत्थ सिद्धे केह् करने उ'नें केईं पालिश करै दियां केईं सलाई करै दियां कपड़े सियै दियां केईं जैदा कपड़े बी सिन्दियां केईं जेह्ड़ी पढ़ी लिखी दियां ओह् कंप्यूटर बी करदियां मतलब इत्थूं दी जेह्ड़ी जनानियां न ओह् बी मर्द कोला कोई कम घट नेईं हैन जो कम्म आखो ओह् करदियां न